मोबाइले सऽ टका आब लेनदेन करै छियै हमरा आर मोबाइले सऽ देखै छियै बैंकके आब मात्रा कम भऽ गेलै गूगले पर टका आबै छै अथी अंगूठे पर से टका लै लै छियै मोबाइल पर फिंगर सऽ टका लै लय छियै बैंकके मात्रा कम भेलै लेकिन बैंकोमे आब बहुत आबी जाभी भए गेलै ए टी एम मो सऽ टका निकालै छियै कोनो दिन फँसियो जाइ छै ओहो टका कोइ नहि दै छै लेकिन हँ अगर अँगूठा सऽ तऽ टका निकालि लै छियै कहिनोके पे फोन से निकालै छै अथी से निकालै छै ए टी एम से निकालै छियै गूगल जेकरा छै गूगले से निकालि लै छियै टका लेकिन सबकिछु से अच्छा होना चाही सरकारोके ध्यान देना चाही कि हँ एटीएम से निकालै छै टका फँसि जाइ छै केना सुरक्षित सऽ निकालना चाहिए उ भी देखाना चाही सबकुछ के जेना आधारे कार्ड सऽ टका निकालै गेलियै बैंके गेलियै बैंके मे कोनो लफरे लाइग गेलै केना की करबै ओकरा अंगठे सऽ ने चेक कयल जेतै सबकिछु सऽ चेक करबै बैंखे से लै छियै लेनदेन करै छियै अथिये सऽ निकालै छियै पे फोन सऽ निकाइल लै छियै टका ए टी एम अथी आधार कार्ड से निकालि लै छियै टाका अथी से निकालि लै छियै मोबाइल से गूगल सऽ निकालि लै छियै टका कोनो चीज से टका निकालि लै छियै आधारो कार्ड सऽ निकालै छियै कोनो चीज से न कोनो चीज से